ہمارے یہاں بہت ساری فصلیں ہوتی ہے جس میں دھان پٹوا اور مکا اور بات کریں تو مکا بیچتے کہاں ہیں دھان بیچتے کہاں ہیں اس کے لیے بازار بھی دستیاب ہے گلاب باغ ہیں اور بڑا مطلب منڈی اس کو بولیے وہاں ہر طرح کی چیزیں ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں اور ریاستوں کا کیا اصول بولیے گا پورے ہندوستان میں تو اصول ہی نہیں ہے سب لوگ اپنے من کا چلاتے ہیں تو جو ڈیل ہو جائے جو طے ہو جائے وہی ریٹ پہ چل جاتا ہے اور جو تاجر لوگ ہوتے ہیں انہیں میں سے ان لوگوں کو اختیار ہوتا ہے جب چاہے ریٹ کو انکریز کر دے آگے بڑھا دے جب چاہے ڈاؤن کر دیں کم کر دیں تو ان لوگوں کا یہ میل ملاپ ہوتا ہے اور ملی بھگت سرکار ہے اس طریقے سے وہ ریٹ فکس کرتے ہیں اور حکومت کا کوئی آئیڈیالوجی کوئی اس طریقے کا یہ نہیں ہے کہ قانون اس پر چلا جائے تاجر لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس طریقے سے ہوتا آ رہا ہے ابھی تک